सोसॉईटी च अस इयै आक्खना चह्न्ने आं के इक दूए दिक्खी इ'यां जलना नी चाहिदा कोई किश अच्छा करै सगुआं नुआढ़े शा सिक्खना चाहिदा अपने बच्चें बी सखाना चाहिदा इक दूऐ नै इन्नी जैलसी करियै केह् फायदा और कुसे मदद करनी चाहिदी जेह्का बचैरा कोई गरीब होऐ जेह्का कोई समझा दा होऐ उसी समझना चाहिदा और इक दुऐ शा सिक्खना ई चाहिदी दा इक दूए शा दुखी होइयै केह् करना परानियां ता क्हाबतां बी हैन इक तिल सत्तैं भ्राएं खाद्धा हा इयां न किट्ठे होईयै रौह्ना चाहिदा जियां पैह्लैं सारा टब्बर किट्ठा रौंह्दा हा जोऑईन फैमली होंदी ही अजकल सारे बक्खरै बक्खरा होई जंदे कोई कुदै कोई कुदै इ'यां नेईं रौह्ना चाहिदा मिली जुलियै रौह्ना चाहिदा इक दुऐ नै